औ आबै आंसो मा होनो क'क्राझारनि गोदोनि दिनाव मायखौ माबोरै गायोमोन औ ए औ औ औ मारा माराखौलाय मोसौजों माबोरै होयोमोन ए ओमफ्राय मारैथो माय बे मारै खालामोमोन ए

औ दाथ' सोलायजोब्बाय औ औ औ औ दे होनबालाय आबै बेखौनो सोंहरदोंमोन औ दे